मुंहिंजी कोलोनी में कुझु माण्हू जेके वर्जिश कंदा हुआ साइकिलिंग कंदा हुआ ढुकंदा हुआ योगा कंदा हुआ एक्सोसाईज़ कंदा हुआ कई तरह जा शारीरिक शारीरिक गतिविधि में लुप्त रहंदा हुआ न लेकिनि मूंखे सभिनी खां वधीक प्रेरित कयनि ढुकण भॼण भॼण जे रूप में छो जे करे मुंहिंजो बि धीरे धीरे वेट गेन थिए पियो काफ़ी सारा माण्हू मूंखे मोटा मोटू मोटू चवंदा हुआ त थोरो मूंखे बि अटपटो लॻंदो हुओ जल्दी खां मां ढुकण शुरू कयो मुंहिंजो बि वेट लॉस थोरो थोरो थींदो रहियो थींदो रहियो जंहिं सां मां काफ़ी सारो मोटीवेट थिअमि मोटीवेट थिअण सां फ़ाइदो इहो थियो काफ़ी सारो वेट लोस बि थी वियो और मूंखे ढुकंदे ढुकंदे कई सारा जेके असांखे जीवन में तनाव हुंदा हुआ उहे धीरे धीरे दूर थींदा विया हिननि तनावनि सां मुक्ति त मिली मिली शारीरिक रूप सां स्वस्थ्य मानिसिक रूप सां स्वस्थ्य और हर शइ में मतलबु चुस्त फ़ुस्त दुरुस्त हर तरीक़े सां असां लाइफ़ पंहिंजे एक्टिव थी वियासीं हाणे असांखे कंटिन्यू ढुकिणो खपे और ढुकण सां असांजो वेट लॉस जे अलावा हर तरीक़े जो फ़ाइदो असांखे मिलंदो आहे माने मां ॿ सालनि पिछले ॿ सालनि खां मां ढुकां थो जंहिं सां मां पंहिंजो पंज किलो वेट लॉस कयो आहे हिन वेट लॉस सां मूंखे कई कई तरीक़े जो फ़ाइदो मिलियो आहे मूंखे मां सभिनी खे इहा ई गुज़ारिश कंदुमि कि तव्हां कहिड़ी बि रूप सां ढुको साइकिलिंग कयो योगा कयो वर्जिश कयो एक्सोसाईज़ कयो कुझु बि कयो मगरि जीवन में शारीरिक गतिविधि खोड़ ज़रूरी आहिनि शारीरिक गतिविधि नथा कयो त तव्हां अॻिते हली करे काफ़ी सारी गंभीर बीमारियुनि खे तव्हां उन्हनि खे दावत ॾियो था असां सभिनी जो प्रयास इहो ई आहे फ़िट इंडिया